आं गासैखौबो मोजां मोनो संनाय खावनाय नारजि अमा अनद्ला दाउ बिदिनो गासैखौबो मोजां मोनो जानो आरो आलु सबाइ जहल दालि गासैखौबो आं मोजां मोनो सङो संनायाव खावनायाव आं रोङो संनानै जायो मावनानै आरो गासैखौबो संनाय खावनाय रोंजोबो मावनो दांनो गासैखौबो गासैखौबो जानायाव लोंनायाव मावनानै जानो रोङो मैगं आलु आलु जहल सबाइ जहल दाउ अमा नारजि दालि जहल गासैखौबो आं संनो मोजां मोनो जायो मोनो जायो गासैखौबो आं मोजां मोनजोबो सङो